प्रणाम सर की कहू सर गाम घरमे तऽ मौके नहि मिलैत छै एतेक दिनसँ प्रयासमे लागल छी अहाँसभ ध्यान दैतियै तऽ हमरो कतहु मौका भेटतै अपनसभके तऽ जिलामे तऽ खेलके कोनो एहन सन प्रचार प्रसार देखैत नहि छियै अगर देख हँ देखतियै कतहु हमरो क्रिकेटसभ खेलायमे बड्ड मोन लगैए कतहु मौका नहि भेट पाबि रहल यए गाम घरमे हँ हँ संस्थाके माध्यमसँ कहाँ टुर्नामेन्टोसभ आयोजित होइत छै गाम घरमे आपसेमे करय जाइत छै तऽ उएह सभमे भाग लैत छी सुनलियै जे मधुबनीमे सेहो स्टेडियमसभ छै झञ्झारोपुरमे छै आ हमर घरके बगलेमे एगो कॉलेज छै एम एल एस कॉलेज ओतहु सुन हँ ओह्हो तऽ सएह देखियौ अहाँ तऽ एगो स्पोर्ट्स कोच छियै तऽ देखतियै हमरोसभ पर ध्यान देतियै केना की मौका भेटतै हमरो नहि नहि कहाँ गाम घरके तऽ बात बुझिते छियै योजना पहुँचैते पहुँचैते धरातलपर नहि पहुँच पबैत छै हँ अपनासभके जिला ओनाहो पिछड़ल छै हँ हँ हँ हँ जी जी जी हँ हमरा एहन एहन बहुत हँ हमरा एहन एहन बहुत रास लड़कासभ छै जेकरा टैलेन्ट तऽ सहीमे सर बहुते छै लेकिन मौका नहि भेट पेलय जे अपन टैलेन्ट देखेतै अहाँसभके माध्यमसँ अगर टैलेन्ट देखबयके मौका मिलतै आखिरीमे जेना आई पी एल सभ होइत छै ओ बहुत पैघ लेवल सभपर तऽ अपन गामके अगर ककरो सेलेक्शन हेतै तऽ गामोके नाम हेतै जे ओतुका लड़का

हँ हँ जी हँ हँ जी हँ ई उदासीनतेके वजहसँ हमरासभकेँ मौका नहि भेट पाबि रहल छै जेना मधुबनीमे स्टेडियमसभ छै लेकिन ओ उपयोगके लायक नहि बचल छै बहुत तरहे अतिक्रमणसभ भऽ गेल छै जेना झञ्झारेपुरमे कर्पूरी स्टेडियमसभ छै तऽ ओहि तरहसँ विकसित नहि भऽ पयलै जाहिसँ हमरासभकेँ फायदा भेटै आ हमरा एहन एहन बहुते रास लड़कासभ मेहनत कऽ रहल छै एहि क्षेत्रमे हँ ठीक छै सर तऽ जी जी ठीक छै सर कनि कामोसभ देख लैत छी